علی گڑھ اتر پردیش کا ایک بہت ہی مشہور ضلع ہے جو کہ صرف اتر پردیش میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں بہت مشہور ہے یہاں پر دور دراز سے کافی سارے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو کہ یہاں رہتے بھی ہیں اور اس کی کافی چاری ساری چیزیں ایسی ہیں جو دور دراز پوری دنیا میں مشہور ہیں اور صرف کچھ ہی پائی جاتی ہیں جو کہ علی گڑھ میں ہی موجود ہیں جیسے یہاں کے تالے جیسے یہاں کی مولانا آزاد لائبریری اور یہاں کی علی گڑھ مسلم یونیوسٹی اور یہاں پر جو بچے پڑھنے آتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان کو کافی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ڈرائیونگ ایجنسی وغیرہ کیوں کہ ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے کافی ضرورت رہتی ہے ہاسٹل جانا ہے اسکول جانا ہے کالج جانا ہے ان سب کے لیے ان کو ڈرائیور اور ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اسی طرح سے اینڈ اور اسی طرح سے ان کی انڈسٹریز یہاں پر موجود ہیں انہیں بچوں کے لیے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے جیسے انڈسٹریز کی بات کریں تو اس میں اس میں ہے بالاجی انڈسٹریز شیتل انڈسٹریز مارول انڈسٹریز اور ان کا ان کا کام مارول انڈسٹریز اسٹیل کا کام شیروانی کا کام قالین کا کام وغیرہ وغیرہ